हैलो अंजी

अंजी अंजी ठीक ऐ म्हाराज ठीक ऐ किन्ने बजे छुट्टी होनी ऐ ते मेरी कुड़ी बाहरै भेजो मेरी कुड़ी ना बाहरै ई भेजो